जी हाँ हमारा पसंदीदा टी वी शो तारक मेहता का ऊल्टा चश्मा है जिसको हम दो हजार आठ से देखते आ रहे हैं हमको यह बहुत पसंद है हम खाते समय इसको बहुत पसंद करते हैं अगर इसको हम ना देखें तो हमसे खाना नहीं खाया जाता है इसके कलाकार जो दिलीप जोशी सर हैं उनका किरदार जेठालाल का मुझे बहुत अच्छा लगता है साथ ही दया भाभी का किरदार भी मुझे बहुत अच्छा लगता है साथ ही बबीता जी का भी किरदार मुझे बहुत अच्छा लगता है यह मेरा पसंदीदा शो है